जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जायगायारि राजखान्थियारि दाथायखौ बुंनो थांब्ला

दुखु नाङो दासिमबो गेजेर राजखान्थियारि हान्जा थानायखौ जों नुनो मोनखै बबेखानि बर' मानसिया राजखान्थियाव जों जोबोद गोदानथार होनना बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जाया

डेमक्रेसि हादोरनि साफा साफा सुबुं हिसाबै डेमक्रेसियाव एलेकसना फैबाय थायो थांबाय थायो नाथाय जोङो बाक्सा जिल्लानि राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव इलेकसन फैब्लानो गोरोन्थि सानलायनानै दावराव दावसि जानाय बुलाय सोलाय जानो नागिरनाय बायदि गिथाव बाथाव थासारि जानायखौ जों सम सम नुबाय थाबोदों दा बेबायदि जानाया गाहाम मोजां बाथ्रा नङा राजखान्थिया राजखान्थि हिसाबै थानांगौ एलेकसना फैबाय थागोन थांबाय थागोन बे डेमक्रेसिनि खान्थि बिनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि भटारफोरा नोगोरारिफोरा बिसायखथिनि फारसे मोजां आबुं गियान थानाय गोनां नाथाय दिनैसिमहालागैबो बाक्सा जिल्लानि राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव गोरोन्थि सानलायनायखौ जों जोबनाय नुनो मोनाखै एलेकसन फैब्लानो थासारिया दुं दुं हाव हाव जाबाय थानाय नुनो मोनो जोङो बर' हारिनि इयुननि बाथ्राखौ सानोब्ला हेथु बड'फाया बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महर होनो नाजादों बिनिखायनो बर' हारिखौ गेरेमसा महरै बुहुम सिनायथि होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननाय राजखान्थि हानजाया दिदोम जानाया जोबोर गोनांथि दङ दा बिदि होननानै बबेबा मोनसे राजखान्थि हानजाखौ सिफायलायनानै ज' मोनसे दानांगौ बियो साजेसन जाथावा नाथाय बर' हारिनि सारथ'नि थाखाय गाव गावनि फिसा फिसा सारथ'फोरखौ गारलायनानै जों जुदि जाथि दानायनि सिनथाखौ सानोब्ला ज' जानो हायैनि जेबो बाथ्राफोर थाथावा बिनिखायनो गावबा गावनि फिसा फिसा सरथ'फोरखौ गारलायनानै हारि दानायनि थाखाय गोगोम मोनसे जोर जोरथाय राजखान्थि हान्जा दानायाव साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा मुखुब जायोब्ला मोजां जायो बर' हारिया राजखान्थि हिसाबै खौसे जायोब्ला बहाय आं जि नुहुरदों बर'फोर मावनो हायै जेबो खामानि गैया नाथाय माब्लाबा गावजों गाव दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नुजानाय जिखिनि गिलु बालु थासारि गावजों गाव सहाय लायनो हायै बुजिलायनो हायै दा बेफोरबायदि हालोदासो गोबां मावथिफोरनि गोसोआव असानथि होयो जायनि थाखाय हारिनि थाखाय मावनो लुबैनाय दंब्लाबो गोसोआ अखान्थि जानानै ओंखारबोआ लासै थायो दा बिदिखौ जों नुबोबाय थादों दा थांनाय समाव गिबि समाव आं मिथिनायाव बाक्सा जिल्ला नङैयाव बे बरपेटा जिल्लामोन बै समाव पिटिसिनि गोहोमखौबो जों नुदों बिनि बे समाव जों पि डि एप मोनसे राजखान्थि हान्जाया जोंनि ओनसोलखौ सालायदोंमोन बिनि उनाव जों नुबोदों जे बिटिसि सुखथि जानायनि उनाव बाक्सा जिल्ला जादों बाक्सा जिल्ला हिसाबै जे थांनाय जिस्नि बोसोराव बि पि एप सरखारा सरखार सालायनानै जेखिनि मावदों बेखौ नायोब्ला बिथांमोनखौ जों बाखोनाय नांगोन मानो होनब्ला बाक्सा बाक्सा हिसाबै जाय ओनसोलफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्ला बानायनाय जाबाय बै जिल्लाफ्राव गोबां दैमायाव दालां गैयामोन गोबां गामियाव मोजां लामा गैयामोन नाथाय बे गासिबो लामायाव लामा जानाय दैमायाव दालां जानाय बेबायदिया बि टि सि जानायनि उनाव बाक्सा जिल्लानि गोबां लामा सामाफोरखौ जोङो जौगानाय नुनो मोनदों बेखौ नायोब्ला थांनाय बि पि एफ सरखारा जे मोजां हाबा मावदों जों बेखौ बुंनांगोन नाथाय बिथांमोननि जिखिनि सरखार सालायनायनि जोबथि बुब्लि बै समाव जों नुनायाव जे बिथांमोनहा गोबां खामानिफोरखौ मावालासै स्किमफोरनि थाखा फैसाफोरखौ दिहुननानै लानाय थिखादाराल' माहाजोन जानाय नाथाय रायजो राजानि जेबो खामानि जायै लामा दालां जायै बबेबा मोनसे स्किमखौनो सय सातबार गाहाम हमनानै थाखा दिहुननानै जानाय बेबायदि जों गोबां मेगनजों नुबोदों दा बेबायदि हालोदनि थाखायनो उननि समाव बिथांमोननि सरखारखौ रायजो राजाफोरा दाफै दाफै बेबायदि सानदोंमोन आरो जायनि थाखाय उनाव बिथांमोनहा रायजो राजानि अनसायनायखौ मोननो हायाखैमोन बेनि उनाव नैरोजा नैजि मायथाइनि नैजिस्नि जानुवारियाव जि बि टि आर सुखथि जाबाय बे सुखथि बादियै रायजो राजाफोरनि हासथायनायबायदि सुखथि खालामग्रा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय राजखान्थियाव फैजानायखौ लुबैदों आर बिदिनो प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानो हाबाय दा बिथाङा चिफ जानायनि उनाव माखासे सरखारि सिसटेमफोरखौ बिटिसि बा बिटिआर ओनसोलाव सोलिनाय जेखिनि सरखारि मावखगिरिफोरनि हालोद टटेलि अफिसियेल सिसटेम बेफोरखौ मोजां खालामनो नाजानानै दिनै बिथाङा मोजां खालामनो हादों नाथाय बिनि थाखाय जौगालु हाबा मावनायाव गोबां जेंनाबो जादों आरो बिथांनि प्रमद बर' बिथांनि जिखुनु सरखार दैदेननाय बे हिसाबै बे थांनाय बि पि एफ सरखारा नैरोजा थामजौ खौथि बिथांमोनहा जिहैथु बिटिआर सरखारखौ उलथा फोनांनानै गालांदों बिनि थाखाय प्रमद बर' बिथांनि सरखार सालायनायाव बेबायदि रां दाहारखौ सुखनो गोनां जानायाव बे जौगालु हाबा मावनायाव गोबां हेंथा गोलैदों दा बेफोर सिसटेमखौ रग' खालामनो थाखायनो बिथाङा बिटिआर सरखारनि डिसि बिथांमोननो जिद'था डिपारमेन्टखौ गथायदोंमोन नाथाय दिनै रग' जानायनि उनाव बिटिआर सरखारनि जिखुनु अफिसियेल सिसटेम बियो थिग जाफिननायनि उनाव बिथाङा जिद'था डिपार्टमेन्टफोरखौ डिसिनिफ्राय लाफिनबाय ओ दा बेबायदि जुदि मोजाङै जौगालु हाबाफोरखौ मावलांबाय थायोब्ला आं सानो बे जोंनि थाखाय मोजां जागोन

जोंनि समस्थिया दजिथाम नं चापागुरि समस्थि दा बिनि एम एल ए आ जोंना आथिखालाव मान गोनां उरखाव गोरा ब्रह्म आरो बिथाङानो आथिखालाव आसाम सरखारनि सासे मिनिस्टार हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपारमेन्टनि बिथाङा आथिखालाव मिनिस्टार बिथाङा जोंनि समस्थिनि एम एल ए आरो बिटिसियाव सिगांनि बिटिसिनिबादियै जोंनि समस्थियाव नैजिनं खख्लाबारि आर बे समस्थिनि जानानै ओ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि समस्थियाव नैजिनं खख्लाबारि समस्थिनि बिजाथि जानानै बिसायखथि गेलेदोंमोन आरो बिथाङा देरहानानै दिनै बिटिआर सरखारनि चिफ जानो हादों आर बिनि उनाव बिथाङा जिहैथु मोननै मासियाव देरहादोंमोन उनाव बिथाङा मोनसे मासिखौ जोंनि नै नैजि नं खख्लाबारि समस्थिनि मासिखौ लांदां खालाम फिनदों आर बे फिन लांदां जानाय मासियाव ओ बिसायखथि गेलेनानै देरहा फिननाय आथिखालनि एमसिएलएया जाबाय बिथां मन्थु बर' दा बिथाङा जोंनि बिटिआर सरखारनि सासे एम सि एल ए जानायनि दङ दा जोंनि लक सभा समस्थिया बा नं क'क्राझार नाथाय आथिखालाव जोङो दुखु गोनां जोङो बे समस्थियाव दासिमबो मोननै टार्मआव बर'नि बिजाथिजों देरहाहोनो हानाय जायाखैसै दा बियो जोंनि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि गोजोर राजखान्थि हान्जा गैयैनि थाखाय जानांदों होननानै जों सानो बर' हारिनि भटारफोरा जिहैथु रुजु जखायै खम रुजुनानै नायोब्ला जों एसटि हिसाबै बुरजाब्लाबो गुबुन गुबुन हारिफोरजों रिजायनानै नायोब्ला बिथांमोनहा जिहैथु अबर' हिसाबै ज' जाबाय उनावहाय जों नायोब्ला जों माइनरिटि जाहैदों जायनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों दा बेबायदिया जोङो जि बोसोर जोङो जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर ओनसोलाव जोङो एम पि खोमानानै लानांबाय दा फैगौ समफोरावबो राजखान्थि हानजाफोरा खौसेयाव फैलायनो हायाब्ला बेबादिनो जाबावगोन नामा बे गिनाया आथिखालावबो साफ्रामबो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर सोंलु जानानै दङ जोङो जेखि जाया मानो जेरैखि जायाब्लाबो बर' हारिनि थाखाय हाबा मावनो गोनाङा जेहैथु जोंहा जोबाखै बेनिखायनो खौसे जानानै मोजां सासे बिजाथिखौ खौसेयै सायख' लायनानै एम पि दैथाय हरनो हायो नामा बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सानलायदों आरो बेखौनो लुबैदों नङाब्ला जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ खुगायावल' जानानै थागोन बे मोनसे सिमांबादि जानानै थागोन ओंखायनो मोखथाङाव महर होनांगौब्ला जोङो जोंनि एम एल ए मिनिस्टार बिथांमोनखौबो जों जोंनि जानानै पारलियामेन्टआवनो जा आसाम एसेमब्लियावनो जा बुंनो थाखाय जों बिथांमोनखौ बिजाथि महरै दैथाय हरनो हानांगोन दा बेखिनि साननाया साफ्रामबो बर' रायजो राजाफोरनि गोरबोआव दङ बर'खौ देरहा जानो लुगैनाया साफ्रोमबो रायजो राजानि मोनसे गोरबोनि खोथा नाथाय दैदेनगिरिफोरखौ बिनिखायनो गावबागावनि फिसा फिसा सारथ'फोरखौ गारलायनानै ग्रेटार बर' जाथिनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय खौसे जानानै मोजां बिजाथिखौ सायख'नानै देरहा हरनानै जाथिनि मावनो गोनांखौ मावलाङोब्ला आरो बर'नि राजखान्थि हानजाफोरा मोनसे थि दिदोम बिथाथियाव फैनायखौ जों बर' रायजो रायजाफ्रा लुगैयो एसेनोसै